हमारे यह हिन्दी भाषा हमारे राज्य में अच्छी मानी जाती हैं जोकि बोलियों से अच्छे हैं वह हमारी हिन्दी भाषा मात्रभाषा है हिन्दी भासा जो अच्छी लगती हैं हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं कि अच्छा हिन्दी भाषा सीखें अच्छे बोलें हिन्दी भाषा यही एक माँ का धर्म है हिन्दी भाषा सब राज्य से अच्छा माना जाता है जोकि हमारी मात्रभाषा अच्छा अच्छा है अपने जो यह हिन्दी भाषा बोलने के लिए ओ समझ में अच्छा से आता है जोकि हिन्दी भाषा अच्छी मानी जाती है हम अपने संस्कार में हिन्दी भाषा को जितना अच्छा से मानते हैं उतना अनेक भाषा को नहीं मानते हैं हमारी यही हिन्दी भाषा अच्छे से मानते हैं यही हमारा राज्य की अच्छी मात्रभाषा है हिन्दी जोकि हिन्दी भासा को अच्छा माना जाता है